आंनि हारिनि धोरोमारि दैदेनगिरियानो जाहैबाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बिथाङा ब्रह्म धोरोमखौ गिबि फोसाव जेनदोंमोन बिथाङा जोंनि नखर एबा जोंनो गोबां सुबुरुन होलांदों एबा गोबां सुबुंफोरनो बिथाङा गोबां गियाननि बाथ्रा फोरमायलांदों जोंनि जिवाव बिथांनि सुबुरुन होनाया गोबां गोहोम गोग्लैदों बिथाङा ब्रह्म धोरोमनि दैदेनगिरि लोगोसे बिथांखौ जों सिबियो आरो बिथांनि धोरोमानो जाहैबाय ब्रह्म धोरोम बिथाङा सासे गेदेमा सुबुं आरो लोगोसे बिथाङा सासे पण्डित आरो